आं खामानिनि अनगायै गेलेनाय एसे एनै बेरायनाय बेफोरखौनो फ्राय मोजां मोनो आरो गेलेनानै जेरै जोङो देहाखौ राफोद खालामनो हायो बेमार आजारखौ गैया खालामनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जों लामा सामा बेरायनानै एसे एनै देहाखौ राफोद खालामनो हायो गेलेनाय थानाया मोजां मानसिया गेलेनांगौबो आरो खामानिखौल' मावबाय थानानैबो जाया गेलेनाय ब्याम खालामनाय बेफोरजों जों देहाखौ राफोद खालामनो हायो आरो लोगोसे नों बहाबा बहाबा बेरायनाय पार्काव थांनानै एसे एनै नायथिंलाबायनाय बेफोरबो मोजां आरो खामानिखौल'थ' मावबाय थानानै जाया इसे बेरायनांगौबो जायगाबो नायलाबायनांगौ बेबायदि आरो आरो ब्याम थ' खालामथारनांगौ जोङो देहानि थाखाय मोजां बिदिनो बहाबा बहाबा थांनाय मानाय बेफोरबो थानांगौ जेरै जायगा नायलाबायनाय बहाबा बहाबा थांनानै नायलाबायनाय मोजां मोजां जायगा गिदिर गिदिर सिटि फोराव टाउन फोराव बेफोरावबो बेरायलाबायनानै नायनांगौ आरो जोङो गोबां जायगाफोराव थांनानै माबाबो लानो हायो आरोखि गियानबो लानो हायो जेरै जों स्कुल स्कुल थांनांगौ गियान जात्रा खालामनांगौ स्टुडेन्ट लाइफ फोराव आरो बेबादिनो मोजां मोजां जायगाफोराव थांनांगौ बेबायदि आरो खामानिखौबो मावनांगौ मावनाया खामानि मावब्लाबो जाया खामानिजों लोगोसे नों दस्रा दस्रि बिदिनो मोजां मोजां गियान गियान जात्रा खालामनो हायो बेबायदिनो जों आरो लोगोसे ब्यामाथ' खालामखानांगौ ब्याम खालामनानै जों मोजां देहाखौ खालामनो हायो लोगोसे जोङो ब्याम खालामनानै नोंनि बेमार आजार आरो बेफोरखौबो गैया खालामनो हायो दा बेनो जों गोबां मानसियानो खामानिल' मावो सोरबा सोरबा दस्रा गियान लानो रोङा बिदिनो बाहेरफोराव थांनानै इसे इनै न'लेज लानांगौ गुबुन गुबुन देसफोराव थांनांगौ गियान लाबोनांगौ दस्रा स्टेट फोरनावबो थांनांगौ सिटि गिदिर गिदिरफोराव लोगोसे बिच फोरावबो थांनाया मोजां जायगा नायनांगौ आरो थिप थप माबा जायगा दोहोरोम जायगा गोथार थावनि जायगा बेफोरावबो बेरायनानै थांलाबायनांगौ आरो जाहाथे गियान मोनो बिदिनो बेलेग दोहोरोमनि जायगा जेरै गुबुन गुबुन जायगा बिदिनो मोजां मोजां जायगाफोराव थांनांगौ खामानिखौल' मावबाय थानानै जाया आरो खामानिबो मावनांगौ मावनाया आरो ब्यामखौथ' खालामखानांगौ बेबायदिनो आरो लोगोसे जोङो